पूर्णियाके स्थायी जे आदमी छै एतऽ अभी तकमे जे जानि रहल छियै कि ओ सबके व्यवहार विचार सही छै जे कि हम भी किछु दिनसँ रूम रेंट लएके रहि रहल छियै पूर्णियासँ पूर्णियामे पूर्णियामे रूम जे छै रामबागमे अकर बादमे जनता चौक लऽ हरेक जगह मतलब रूम मिलिए जाइत छै अगर खोजै लऽ चाहै छियै तऽ पढ़ै लिखै खातिर कि हँ एतऽसँ हमरा कोचिंग नजदीक हेतै या ई हेतै ओ हेतै या कोइ अगर पूरा परिवारके साथ अगर चाहै छै रहै लऽ ओहो ओकरा खातिर फ्लैट चाही तऽओहो मिल जाइत छै अगर ककरो जमीन उमीन खरीदनाइ छै तऽ जमीन खरीद लिअऽ जमीनो मिलैत छै एना बात नहि छै जमीन जे छै मरंङ्गामे मिल रहल छै जमीन मरङ्गाके अगल बगलमे मधुबनी सबमे भी जमीन मिल रहल छै जमीन बहुत जगह अथी बिक रहल छै लए वला होना चाही लए कऽ आरामसँ घर उर बनाए सकैत छै जेकि घर उर बनाए कऽ अपन अच्छासँ रहि सकैत छै अपन बिजनेस करि सकैत छै बिजनेस करि कऽ अपन अच्छासँ पेट पालि सकैत छै अगर छोटका दोकानो अगर ओतऽ खोलि देतै तऽ ओहोसँ कमाए सकैत छै आ बात रहैके रहैके कोइ दिक्कत नहि छै पूर्णियामे आ एतुका मतलब व्यवस्थो जे छै कोनो खराब नहि छै जतना नेता सब छै सब रहै छै मतलब रहै छै कि कोनो भी कानून अगर बनबै छै सोचि समझि कऽ अच्छा बनाबै छै इएह सब छै पूर्णियामे अगर ककरो रहैके छै तऽ रहि सकैत छै कोइ दिक्कत नहि छै अपन आइए रहिए बस इएह सब ठीक छै